हेल्ल' औ बुंदे सार नोंथाङा बुं दे फरायनायाथ' दा आं खुनुरुखुम दिग्रिखौ फोजोबनानै थाबायमोनलै नोंथां औ आच्चा आच्चा नोंथाङा बबे कलेजाव फरायगासिनो दा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा पि ओइत्स दि खौ लायोब्ला नोंथाङा बबेयाव लागोन आच्चा आच्चा बेवहायनो लागोन आच्चा आच्चा नों द्रप खालामनायनि जाहोना गोबांथारलै नोंथां माथो बुंबावनो आथिखालावहाय थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो नालाय ओमफ्राय न'खराबो एथ'ग्राब माबा नङा जोंना फादाराबो इमप्ल'यि नङा दा आंनो देरसिन लावसिन हिसाबै न'खराव फंबायफोर बिनानावफोर दं हिसाबै आंनि फरायनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नानै फंबाय बिनानावफोरखौ एसे फरायहोनो साननाय जादों आरो नोंथां निस्सय हागौमोन हानाया आथिखालाव आइद'लाव लायोबाथ' हायो हानाया आं सान्दोंमोन नोंथांबेबाराव एदमिस'न खालामनोसै नामा आइद'लावनो

आच्चा आच्चा आइद'लाबो नंगौ नंगौ मिनथिखागौ आं निस्सय नाजानोसै नोथां बेबाराव फंबाय बिनानावफोरखौबो एसे बोखोबोनानै आंबो आइद'लाव लानानै एसे नायनोसै सान्दों आरोखि नोंथां फंबायफ्रा सासे नै देग्लायसो मेथ्रिक फास जादों ओमफ्राय सासेया ओइत्स एस फास जानानै दङ आरोखि दा बे दिग्रियाव एदमिसन लाबाय फंबाय सासेया ओमफ्राय बिनानाव सासेया दासो ओइत्स एस फार्स्ट इयाराव एदमिसन लादों आरोखि आरो फादार गैया जाहैबाय नालाय आंनो देरसिन जाहैबाय दा नायनांगौ जाहैबाय आं गासैखौबो ओखायनो आं देरसिन लावसिन हिसाबै एसे फंबायफोरखौ नायथ'नानै दोनथ'नाय जाबाय आं नोंथां आच्चा आच्चा आच्चा सा दे दे नोंथाङा नाजाबाय था नोंथांनि मोजाङानो जोंनि मोजां औ औ औ दे नोंथां दे दे निस्सय नाजानोसै नोंथां दे औ नाजागोन दे निस्सय निस्सय नोंथाङाबो पि ओइत्स दि खौ फास खालामबानो जाबाय हो दे नोंथां दे निस्सय निस्सय बोर थागोन दे जोंनिफ्रायबो दे नोंथां दे थेंक इउ बिदिबा वेलकाम वेलकाम